दालि पकवान साई भाॼी पुलाव आलू टूक भिंडियूं मसाले वारियूं कढ़ी चावरु दालि वारा फुल्का बेसिणी लोला बिटो लोलो मीठो पट पट पटाटो टमाटो भिंडियूं सूफ केलो बिह लौकी पालक मिर्चु थूम साई भाॼी कचालू अद्रक टमाटो सिंगरियूं